हमारे क्षेत्र में ये धान गेहूँ का फसल बढ़िया होता है और उसी से हम लोग जीते हैं और कहने का मतलब यह है जो रोज़गार जो है तो रोज़गार तो हम लोग को कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है हैं और वो दो फसल से हम लोग की बढ़िया फसल होती है उसी का किन बेच करते हैं उसी से प्राप्त लेते हैं उसी से सारा संसार चल रहा है और रोज़गार जो है सो रोज़गार जो है सो कभी कभी हम लोग को मिल जाता है कोदाई खुरपी चलाने वाले आदमी हम लोग हैं किसान आदमी हाँ कभी मिला कभी नहीं मिला

येही है और क्या ऐसा तो सब चीज़ हम लोग को होता है थोड़ा मोड़ा बहुत सामान होता है मगर